एगो दोस्त रहथिन रहै गेलखिन किरकेट खेलैले किरकेट खेलै गेलखिन तऽ ओ गिर गेलखिन रहै बल्ला आगे दौड़लखिन लैके बस गिर गेलखिन गिर गेलखिन तऽ हुनकर गोड़मे मोच आबि गेलै मोच आबैके कारण कि रहै पता नहि लागलै हुनका जे गिरलखिन चोट उट लागलै तऽ हुनका पता नहि चललै जे ओतना बड़ी हमरा अन्दरमे दिक्कत भै गेलै हँ तऽ हमहूँ गेलिए रहै एकदिन घुमैले ओन्ने तऽ ओ बोललखिन रे हे हम गिर गेलिए किरकेट खेलै रहिए तऽ गिर गेलिए तऽ देखी ने ई फुलै नहि छै नहि किछु होइ छै आओर दरद पूरा करै छै तऽ हम कहलिए रे दरद करै छौ थोड़ा मोड़ा चोट उट होतौ ठीक भै जएतौ तऽ कहलकै नहि रे बहुत जोरसे दरद करै छै कहलिए अइसन बात छौ ने एगो लोकल भी हॉसपिटल बढ़िएँ छै वएहमे जाके इलाज तनि करै लैथि रे एक्सरे आओर करतौ रहै तऽ बढ़िआँ होइ जएथि रहै तऽ एना एन्ने ओन्नेके दवाइ लेबही तऽ ओहिसे फायदा नहि होतौ अपना हॉसपिटल लोकल भी बढ़िएँ छै वएहमे जाके इलाज करबै लेहि कहलकै रे हे रुपैआ ओतना कहाँसे आनबै तऽ हम कहलिए रे हे रुपैआ ओतना कहाँसे ने आनबही अएसे जएबही दिनभरि जे जाइ छही किरकेट खेलैले अभी गिर गेलही तऽ के देतौ रुपा तऽ नहि होइ छौ तऽ एक आध दिन काम धन्धा कैले तऽ अपना देखै लिहेँ नहि तऽ दोस्तो यारसे ककरो सपोर्ट करैले तऽ अपना भै जएतौ मैनेज तऽ तऽ ओ कहलकै रे हे काल्हिए चलिहेँ तब कल तऽ कहलिए ठिके छै चलिहेँ हमरो बोलै लिहेँ नहि होतौ फोन करिहेँ चलि अएबौ तब ओ बिहान होलै तऽ तऽ कहलिए ठीक छै जाइ छिए ओकरा घरेपर हमहीँ चलि जएतै सबेर सकाल हमहूँ जएबै हमहूँ अपना कामपर लागि जएबै तऽ ओकरा गेलिए फेर लोकल हॉसपिटल लैके तऽ ओकरा इलाजके दौरान कहलकै एक्सरे कै दहो एकरा तब बेमारी पता चलतै कि भेलै नहि भेलै टुटल छै कि नहि छै तऽ डाकटर साहेब करलखिन एक्सरे तऽ पता चललै जे टुटल नहि हल्का जे छै हड्डी मोच आबि गेलै तऽ कहलिए एकरा जे छै ठीक कोना होतै ओ कहलखिन डाकटर जे ठीक होतौ इएह जे तनि दवाइ आओर चलतौ एक आध महिना अपने फेर ठीक भै जएतौ एगो नर्स रहथिन ओ कहलखिन गरम पट्टिओ बान्हि दहो ओहोसे भै जेतै ओ भी बान्हि देलकै तब अएलिए दुनू हॉसपिटलसे घर ओ कहलकै रे हे बड़ा बेजोड़ रहौ सिस्टम ओकर तुरन्त तुरन्त एक्सरेओ कै देलकौ तुरन्त दवाइओ दै देलकौ देखी सुइआ देबे नहि केलकै कहलिए रे बिन सुइएके इलाज भै गेलौ तऽ बढ़िएँ ने छौ कहलकै नहि देखी सुइआ दै छै ने जल्दी छुटै छै कहलिए देखही डाकटरके ने उपर छै डाकटर बढ़िआँ छै ओकरा अइसन बेगूसरायमे नामी डाकटर कोइ नहि छिकै हॉसपिटल बहुत नामी छिकै नहि बिश्वास करबही जाके फेर बेगूसरायमे ककरो से पुछबही ने हर गलीमे बोलि देतौ तोरा कहलकै ठीक छै तब तनि देखै छिऔ दवाइ अओर खाके कि प्रक्रिया छै एकर तऽ हम कहलिए ठीके छौ नहि दवाइ सूट करतौ फेर किरकेटे खेले चलि जइहेँ गोड़ हाथ तोड़िके घर बैठिहेँ ईसब आब नहि करिहेँ खेलबही अपना ढङ्गसे खेलल करही ओतेक जरूरी छै अपना ई कएने बोललै नहि रे आब धोखाधोखीमे भै गेलै तऽ कहलिए हँ ओ तऽ बात सही छै धोखाधोखीमे भै जाइ छै बहुतके लेकिन ओतना नहि चाहल करही जतना दिक्कत होइ जाइ छै तऽ जरूरी नहि रहै ओतना काम केनाइ तोरा ठीक छै तऽ अएलै देखैके अपना दवाइ आओर खेलकै ठीक भेलै ओकर बाद फेर अपना वएह बात ओ करै लगलै तब हम कहलिए ठिके छौ जे हेतौ आब देखल जएतौ कनि पढ़बो करही कहलकै ठीक छै तनि किरकेटो खेलै छै बढ़िआँ बात कहलिए खूब बढ़िआँ छौ हमहूँ तऽ अपना कामपर ओ अपना कामपर जाए लागलै तऽ आब भेँट उट नहि होइ छै तऽ अपना ओ चलि जाइ छै अपना काम करैले हमहूँ अपना कामपर रहै छिए तऽ कोना भेँट होतै कहलिए ठिके छै तऽ आब किछु होतौ हम कहि देलिए आब किछु हेतौ तऽ इएह हॉसपिटल जइहेँ तऽ कहलकै ठीक छै तनि दोसरो आओरके कहि देबही कहलिए ठीक छै